बाग़बानी के लिए गाय का गोबर भैंस का गोबर जितना से जितना हो सके एक जगह ही इकट्ठा करते हैं इकट्ठा करके जो है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक के लिए भी छोड़ दिया जाता है बहुत पुराना हो जाता है पुराना हो जाने पर वह जो है सो और ही अच्छा हो जाता है और जब खेत में रखना होता है पेड़ पौधे में रखना होता है तो उसमें से जो है काट काट कर मिला मिला कर उसको रख दिया जाता है और उससे पौधा बहुत अच्छा रहता है हरा भरा रहता है और सुंदर रहता है उसमें पौधा भी अच्छा रहता है पेड़ भी दिखने में अच्छा लगता है पत्ते भी अच्छे दिखते हैं एक दम स्वस्थ है पौधा दिखता है जब उसमें कली होती है फूल होता है तो सभी दिखने से बहुत अच्छा रहता है एक दम टनाटन रहता है इस तरह से खात्यार करते हैं किया जाना चाहिए और जो है इसे समय समय पर पौधों में पौधे की देख भाल उसकी जो है ऐसे कि उसको कोड़ियाना उसमें पानी डालना खाद डालना सब करते हैं और रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं नहीं करना चाहिए इससे मिट्टी बंजर हो जाती है पेड़ पौधे भी उतने सही अच्छे दिखते नहीं है जितना कि गोबर वाला खाद से और जो है कि अपने घरेलू नुस्क़े के द्वारा तैयार किया गया खाद बनावटी खादों से जितने अच्छे पेड़ पौधे रहते हैं जितना उतना बाज़ार की ख़रीदी हुई खाद से नहीं रहते हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को अपने किसानों को जो भी खेती बाड़ी करते हैं जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं उपजाते हैं उसको अपने हाथों से देखा हुआ खाद तैयार करना चाहिए और वैसे खादों को पेड़ पौधों में डालना चाहिए जिससे पेड़ पौधे सही समय पर सही से उसमें कली आएँ फूल आएँ फल लगें फल भी अच्छे से अच्छे तैयार होएँ इस तरह से होना चाहिए और